हँ हेलो ओ अहाँकेँ मछली लेबऽके अछि तऽ मछरी तऽ हमरा एतऽ मने हर प्रकारके मछरी अछि छोट से लऽके बड़का मछरी मांगुर भी अछि रहु हइ बिझट हइ छोट मछरी भी हइ गरइ भी हइ सब तरीकाके मछरी अछि अहाँ बाजू ने अहाँकेँ मतलब शादी विवाह अछि की अहाँकेँ घरमे किछु या एनाहिते खाए लए लेबाके अछि तऽ तऽ अहाँकेँ बड्ड मछली चाही दू कुंटल मछली चाही अहाँकेँ तऽ हमरा लग तऽ उपलब्ध अछि अहाँकेँ दू कुंटलमे तऽ बिझट हो सकैए या बुआरी भी हो सकैए छोटकी मछली लेबेके अछि कि बड़की माछ मांगुर लेबै अच्छा रहु मछली चाही तऽ अहाँकेँ ओकर दाम बता देइत छी रहुके अहाँकेँ मतलब अढ़ाइ सए के किलो पड़त अहाँकेँ तऽ ओहि हिसाब से जोड़ि लिअऽ तऽ अहाँ बेसी लेबै तऽ छूट तऽ अहाँके दऽ देब अहाँ कहू ने पहिने अहाँ दाम तऽ तोड़ि लिअऽ ओकरा बाद हम अहाँकेँ छूट हम दऽ देब दू कुंटल लेबऽके अछि तऽ दू कुंटलमे अहाँकेँ अढ़ाइ सए के हिसाब से जोड़ि लिऔ हिसाब कऽ लेब अहाँ आउ हमर दुकान पर मेजरगञ्जमे अछि हमर दुकान ठीक हइ आ सीतामढ़ीके सबसे फेमस दुकान अछि हमर माछके यहाँ पे बड़ा पैमाना पर मछली सब लाबैत छै जेतना मछुआरा सब होइत छै आसपासके पोखरिसँ सब अहिने ला कऽ अपन मछली जमा करैत छथिन रङ्ग विरङ्गके मछरी अहाँकेँ रहु लेबऽके अछि तऽ आउ अहाँ मेजरगञ्जमे जे मलाहके टोला छै ओहिमे हमर बहुत बड़का जे हइ से दुकान हइ मछलीके ठीक हइ अहाँकेँ आएब तऽ जरुरिए नहि छै रहु अहाँकेँ जे पसन्द होएत ओएह लऽ सकैत छी अहाँ किआकि अहाँकेँ मतलब आर्थिक रूपसँ भी अहाँकेँ सहयोग भए जाएत एहिमे कोइ बड़ी बात नहि अछि अहाँकेँ छूट चाही तऽ मतलब दऽ देब दश परसेंट छूट सुनू नऽ तऽ आंय यौ तऽ डेट बता दिअऽ ने कहिआ अछि अहाँके घरमे शादी ओहि हिसाबसँ ने मछली रखबै हम बिहान अछि काम तऽ तऽ बहुत जल्दी भए गेल तऽ अहाँ आइ आ जाउ शाममे आ हमरा दूकान पर अहाँकेँ हम दऽ देब दुकानके एड्रेस अहाँ आ सकैत छी शाम छओ बजे तक हमरा यहाँ उपलब्ध रहैए किआकि अन्हार होलाके बाद हमसब चलि जाइत छी ठीक अछि तऽ छओ बजे अहाँ आ जाएब हम छी इहे ठीक छै राखु